हैलो ठीक केह् होआ ओह् कियां में ते दिक्खी दियां हां में ते दिक्खियै दित्तियां हियां तुसेंगी में तुसेंगी दिक्खियै दित्ती ही नेईं नेईं तुस कनेही गल्ल करा दे ओ में ते तुसेंगी दिक्खियै दित्ती ही इक्क दिन ताज़ी पाई दी ही ते ओह् हून खराब निकली ते मिगी नी इस बारी इस बारी माफ करी देओ अगली बारी दिक्खियै देगा मिगी निं पता जे होंदा ते में दिक्खी शैल ताज़ा मट्ठी मिगी लगदा छोटु नै पाई दित्ती तुसेंगी सारे ठीक ऐ नी में अगली बार ध्यान रक्खगा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक